السلام علیکم خیریت سے ہیں اور کہاں ہو آج کل کیا یار فون وون بھی نہیں کرتے ہو بات وات بھی کرنا چاہیے نا مطلب اتنے کام میں بیزی کے دوست کو ہی بھول جاؤ اچھا اچھا ہاں سب انسان بزی رہتا ہے تو اچھا ہاں اگلے مہینے تو جانا ہے شادی میں سعودی ہاں دیکھو کام سے اتنا فرصت ملا ہے بہت تو شادی میں جانا ہے ہاں سب ایک جگہ اچھا سے ایک دم سب ملیں گے کافی دنوں بعد ملاقات ہوگا سب سے بہت اچھا لگے گا بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ چلو بھاگ دوڑ کی زندگی میں کم سے کم اتنے دن بعد لوگوں سے مل رہے ہیں

ہاں پاسپورٹ پچھلے مہینے ہی اپلائی کیے ہیں دیکھو وقت پہ آ جائے گا تو بہت اچھا ہے بس وہی مسئلہ ہے ایک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسپورٹ کا کچھ مسئلہ پھنس جائے ہاں اس کا ہاں اسٹیٹس چیک کرتے رہیں گے ہاں اور چلنا ہے کیا چلو شادی میں اور کیا سب ایک جگہ ہوں گے اچھا لگے گا ایسے ہاں اگلے مہینہ جانا ہے شادی میں ہاں پاسپورٹ کا ہو گیا ہے سب کچھ اپلائی کر دیے تھے پچھلے مہینے وہی میرے خود بس دماغ میں ایک ٹین ٹینشن ہے کہ وقت پہ نہیں ملا تو سارا سیڈیول گڑبڑا جائے گا ہاں ہاں ایسے اشٹیٹس چیک کر لیں گے اشٹیٹش چیک کریں گے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں ہے ہاں ہاں وقت پہ تو آ جانا چاہیے چلو صحیح ہے

جیسا ہوگا تو پھر بتانا اور کیا ہوں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم